हेलो हँ नेपाल घुमै छी टेंशन नहि है ओ सब स्टेशन पर वहाॅं नेपालमे की कहैके वहाॅं माइरो पीट आरो होइ हके अच्छा घुमि लेबै रहैके राति बिराइतके ठीक है तऽ रहि जायब तऽ ई सब है से नहि तऽ हमरा आरके रहब तऽ हमरा आरके रहय देबै तनिये खान पियनके तनिये नास्ता आरके पाइ लेबै पाइ देब जोगार करबै तनिये रहऽ देब धाम आर घुमबै तबे ने वएह सुनलियै मियाँ आरके मुस्लिम आरके हिन्दू आरके मारि पीट सबके भऽ जाइ है कऽ वएह सऽ पुछलहुॅं कि कैसे मारि पीट हो जाइ है कथी लऽ हो जाय हय कोन कारण से होइ है कोन आधार से चलै है की करै है हँ हँ तऽ तैं पुउछि लेली अहाँ कऽ ओइ आधार सऽ हम धाम घुमबै की कहै के ओइ आधार सऽ चलबै